آداب میرا نام عبدالوارث ہے میرا گیس کنیکشن آپ کی ایجنسی سے ہے اور مجھے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے میں اب دوسرا شہر منتقل ہو رہا ہوں اس لیے اپنا گیس کنیکشن منسوخ کروانا چاہتا ہوں برائے کرم مجھے طریقہ بتا دیں یا درخواست درج کر دیں میرا کنزیومر نمبر جی اے ایس سات چھ تین نو ہے اور رجسٹر موبائل نمبر نو آٹھ پانچ چھ دو ایک زیرو پانچ سات پانچ ہے